भाशा ही कम्पॅर करपाक लायक ना आतां भाशा ही सगळ्यांची आसा जशी की आतां तूं कारवार गेलो कर्नाटका सायडीन थंयसर खूब कन्नड उलयता हांगा गेलो तूं पंजाब गेलो तसोच पंजाबी उलयता हरयाणा गेल्यार हरयाणवी उलयतात खंयच्या देशांत गेलो खंयच्या राज्यांत गेलो त्या प्रमाणें जी तेंची भाशा आसा म्हणल्यार तुमकां तेंकाडे उलोवपाक आसा ती हिंदी आसा हिंदी एक असली मात्र भाशा ती तुमी कोणाय कडेन उलोवपी खंयचोय रिजनांत जावं तुमी खंयच्याय राज्यांत जावं तुमी खंयच्याय हेतून जावं हिंदीन तूं कोणाय कडेन उलोवपी जशें आमची कोंकणी आसा ती आमच्या गोंयकारांची भाशा आमी जीं गोंयकार आसा न्हू तेंका ती प्रावडली भाशा ती कोंकणी कोंकणांत सुद्दा उलयता सगळें कडेन उलयता कोंकणाची कोंकणी आसा ती वेगळी वेगळी भाशा प्रमाणें उलयतात थोड्यांची क्रिस्तावाली कोंकणी आसा सॅपरेट हिंदूची कोंकणी आसा सॅपरेट आनी कोंकणांत आसा तेंची आसा कोंकणी सॅपरेट बट कोंकणी भाशा ती एकूच प्रकारची बट ती उलोवपाचो ढंग आसता तो वेग वेगळो आसता सो ती आमी भाशा आतां हिंदी वांगडा कम्पेर काय करूंक शकनात कित्याक हिंदी ही असली भाशा जी सगळीं जाणां उलयतात ती एक कॉमन मॅथड असो कोणाक कम्युनिकेट करपाक म्हणून तो आमी कम्पेर करूंक शकनात कोंकणी आनी हिंदी